टिकट बुकिंग में आप पेटीएम से बुकिंग कर सकते हैं रेलवे का खुद का ऐप है उससे कर सकते हो होटल बुकिंग में जैसे ओयो है मेक माय ट्रिप है जिसमें कर सकते हो अध्यतन यात्रा समय जानने में तो वो जो ऐप है रेलवे का उससे आपको टाइमिंग जो ट्रेन जा रही है कहाँ है कौन से स्टेशन पर है कितने बजे आएगी सर्च कर सकते हो प्लेटफार्म नंबर वगैरह सब उस टिकट पर आ जाते हैं और स्टेशन या बस प्रस्थान स्थान वादी के मामला मामले में प्रौद्योगिकी आसानी हाँ बहुत से ऐप वगैरह अब आ गए हैं गूगल पर हर चीज़ सलूशन फ़ोन में मिल जाती है टच स्क्रीन में तो आप हर चीज़ पता कर सकते हो और कौन सी किस टाइम में कितनी लेट है या कितने बजे आएगी ये सब उस पर आ जाता है उसके अलावा आप ऑनलाइन टिकट करवा के भी प्रिंट निकलवा सकते हो तो उसमें वो भी हो जाता है